पिछले कुछ वर्षों में भारत में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियाँ आगे आई हैं जैसा कि हमको देखने को मिला है कि कोरोना काल में लोग वाग अपने घरों में बैठे थे तो उनका मन नहीं लगता था तो लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन लेकर और हंसी मज़ाक की चीज़ों को देख के अपना मन और दिन व्यतीत कर रहे थे और इनसे उनको बहुत ही खुशी भी मिली थी और इस कारण हम देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और वह भी एक बड़े स्तर पर आज अपना रोल निभा रही हैं और जैसा कि देखने को मिला है कि उसके बाद बहुत सी नई नई इंडस्ट्रियां भी खुलने लगी हैं और हम अपने आस पास भी देख सकते हैं कि लोगों को हंसी मज़ाक की चीज़ें भी बहुत बहुत पसंद आने लगी हैं और हमारे आस पास के लोगों को लड़ाई की भी हंसी मज़ाक की भी प्यार प्रेम की भी भगवान भक्ति भावना की भी सभी ये चीज़ों से रिलेटेड अच्छी लगती हैं और वह भी बहुत इनके प्रति जागरूक हैं और हम देख सकते हैं कि आज कल के यूथों में इंटरटेनमेंट को लेकर बहुत ही जिज्ञासा है वह बहुत ही इंटरटेनमेंट की चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और इस कारण उनको सुख शान्ति भी मिलती है और इनसे उनका दिन भी अच्छा व्यतीत होता है